ایک ہزار ایک سو بیس تین ہزار تین سو تیس پانچ ہزار پانچ سو نبے سات لاکھ سات سو بیس نو لاکھ تین ہزار پانچ سو بیس